पहलेके पीढ़ी आओर अभीके पीढ़ीमे मतलब सन्तुलन कैसे बनेबै मेलजोल कैसे बनेबै मतलब पहिलेके पीढ़ी जैसेकि दादा हो गेलखिन दादी हो गेलैन ई सभ जैसे कि बोललक कि पानिये लावै लअ तऽ पानि ला के देबै कोई कामे बोललकै काम मतलब कर देबै तुरन्त कर देबै काम जे काम हम पहले के पीढ़ी मतलब पुराने बुजुर्ग सब बोलतथिन मतलब दादा दादी नाना नानी जे काम बोलतै ओ काम करबै ऐसेमे होतै कि हमरासभमे सन्तुलन मतलब बनल रहतै आओर पहिलेके पीढ़ी आओर अभीके पीढ़ीमे अन्तर कि है कि पहले कऽ पीढ़ी मे बहुत कम पढाई होइत रहे बहुत कम शिक्षा व्यवस्था रहे आओर अभीके पीढ़ीमे मतलब बहुत अधिक शिक्षाके अथि बढ़ि गेले है महत्व महत्व बढ़ि गेले है पहिलेके अथिमे शिक्षाके महत्व कम रहै एहि सब अन्तर है पहिलेके पीढ़ीमे आओर अभीके पीढ़ीमे अभीके पीढ़ी सबके सब बच्चाके पास हाथमे मोबाइल रहै छै अऽ पहिलेके पीढ़ी सभमे मतलब दादा दादीके पास ई मोबाइल उबाइलके अथि ई सभके चीज सुविधा नहि रहै मोबाइल उबाइलके सुविधा आओर अभीके पीढ़ी मे पूरे हाथे हाथ बच्चाके पास मोबाइल रहै छै इएहे सब अन्तर है